हम हम अपने बचत खाते से एक आई डी खाते खुलवाए उस खाते में हम प्रत्येक महीना अपना रुपिया अपने बचत खाते से हीं रुपिया कटवाते थे प्रत्येक महीना का हम जमा करते थे आज से दस साल पहले खोलवाए हैं क्योंकि हम मेरा लक्ष्य है कि हम जब अपनी बेटी का शादी करेंगे उस समय जो हमें रुपए की आवश्यकता होगी थी वो हमें परेशानी न हो न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े न किसी से मांगना पड़े इसीलिए हम अपने बेंक में गए अपना एक बचत खाते से ही में से एक आई डी खाता खुलवा के उसमें हम अपनी बच्ची के नाम से रुपिया जमा करते हैं क्योंकि हम आगे सारी हम गरीब आदमी हैं एक बार उतना रुपिया कहाँ से लाएँगे तो हम लोग सोचे कि ये खुलवा लेंगे बहुत अच्छा चीज है बचत करना चाहिए बचत करेंगे तभी थोड़ा थोड़ा करके बचत करते हैं और ये आगे हमको कहूँ एक साथ एक मुश्त एक बार हमें मिलेगी तो हमको बहुत ऊ सुविधा आ जाएगा बहुत हमें एक मदद मिल जाएगा मिलेगा इसके लिए ये तो सरकार जो अपना प्रत्येक व्यक्तिगत खाता खुलवाएँ हैं ये बहुत अच्छा काम किए हैं क्योंकि हर औरत तो कुछ न कुछ बचत करती ही हैं घर में हाथ में रहने पर ये रुपिया खर्च ही हो जाता था वही रुपिया हम जब बेंक में फिक्स कर देते हैं तो ओ रुपिया अगर कोई जरूरी भी पड़ता है तो नहीं निकालते हैं नहीं वो रुपिया तो हम फिक्स कर दिए हैं हमको आगे जरूर में करना है बेटी के शादी के लिए तो हम बेटी के शादी में ही निकालेंगे अर इसी तरह हम जमा करते गए करते गए जब हमारी बेटी के शादी का टेम आएगा तो हम निकालेंगे उसमें हमको कोई परेशानी नहीं होगी मंझली बेटी के शादी हम आजे कर रहे हैं तो आते पहले हम बैंक जाएँगे अपना सही बेंक में अपना आवेदन लिखेंगे सि बी आई अपना मेरा खाता सि बी आई ब्रांच में है ब्रांच मेनेजर के नाम से हम एक आवेदन लिखेंगे उसमें हम अपना वित्तीय सभी चीज साझा करेंगे कि हम ये अपना बचत खाते से हम लो अपने खाते से एक आई डी खुलवाए थे जिसमें हम इतना दिन से रुपिया अपना जमा कर रहे हैं आज हमें रुपए की आवश्यकता है इसीलिए हम ऊ ये रुपिया उठाने आए हैं आवेदन देंगे आवेदन देके फिर उसको हम अपना बेंक में मेनेजर सर के अपना हस्ताक्षर करके मेनेजर सर के पास जब देंगे तो वो अपना जो भी है कार्ज करके करेंगे फिर हमको वो हम अपना रुपिया निकालेंगे और निकाले रुपिया तो इतना हमको उस रुपिया से इतना ज़्यादा लाभ हुआ है इतना किसी का आगे हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि हम पहले से ही बेंक में अपना आई डी से इसमें खाते में रुपिया जमा करते थे अपनी बच्ची के नाम से और उसी पैसा से हम बच्ची को कुछ देना हो ओ सब चीज समान समान दे दी खरीदे दिया हमको तो कोई जो मेहमान आए या बेटी को कोई कपड़ा ओपड़ा देना हो तो सभी चीज जो है न हम उसी रुपिया से करते आए इसमें हमको कोई परेशानी बहुत कुछ भी नहीं हुआ इतना हम खुशी खुशी कर लिए कि हम क्या बताएँ क्योंकि हां हम बैंक से भी साथ दिया तो बेंक में बेंक जो गए बेंक में रुपिया हम जमा अपना एकाउन्ट से करते थे